भारतांत किंवां गोंयां मदीं जी शिक्षण प्रणाली जी चलता ती खूब पयलीची आसा आनी आता ह्या शिक्षण प्रणाली मदीं सुदारणां जी आसा ती जावपाची अत्यंत गरज आसा एन इ पी टू थावजंड ट्वेंन्टी हाजे मदीं नवीन नवीन गोश्टी ज्यो आसा त्यो सांगील्यो सांगलेल्यो आसात आनी जेणे करून भुरग्यांक एक आपली उदरगत करपा खातीर वेगवेगळी फिल्ड जी आसात तांका मेळटली आनी ही जेन्ना फिल्ड तेंका मेळटली तेन्ना ते खंय तरी बरें तरेन जे आसा तो आपलो आपल्या मदीं आसलेलो टेलंन्ट किंवां जी बुद्दीमतां जी आसा ती वापरून तें आपल्या आयुश्यांत बरी कार्यां जी आसात ती करपाक शकतले गांवच्या वाठारांनी आजून पर्यंत जी आसा ही शिक्षण प्रणाली तितक्या प्रभावी रितीन जी आसा ती पावली ना आनी ती पावपाची अत्यंत गरज आसा कारण गांवगिऱ्या वाठारांनी ज्यो शाळां ज्यो आसात त्या शाळांनी आजून पर्यंत सारकें शिक्षक उपलब्द आसनात किंवां तेंका शाळें मदीं अभ्यासाच्यो सारक्यो फेसिलिटी ज्यो आसात त्यो फेसिलिटी तेंकां आजून पर्यंत बरें तरेन तेंकां अवेलेबल आसना जर तूं तेंका बरी तरेन अवेलेबिल जाल्यो उपल्ब्द जाल्यो जाल्यार तें भुरगें आपली प्रगती करपाक शकतले अशें म्हाका दिसता आनी हे करपा खातीर सरकारान जे आसा त्या गांवच्या उदरगती खातीर थंय बरें शिक्षक दिवप किंवां थंयची शाळांनी जें आसा बऱ्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर थंय सुदारप खूब गरज आसा